असां पंहिंजे बाग़ीचे में उगण वारे गुलनि जा असां घर में ई पंहिंजे यूस कंदा आहियूं मुंहिंजी घरवारी खे गुलाब जा गुल ॾाढा वणंदा आहिनि पोइ उहा गुल मूं खणी करे जुड़े में लॻाईंदी आहे अने मोगिरे जा बि गजरो ठाहे करे हू पाईंदी आहे सम्झो ऐं थोरा जेके बाक़ी बचंदा आहिनि गुल उहा असां मंदर में बि चाणींदा आहियूं पोखंदा आहियूं इन खां पोइ असांजे घरु फलनि जा बि वण लॻियलु आहिनि त सूफ़नि जो वण आहे ऐं सूफ़ कटे करे असां सभु चङी तरह सभु ॿार शाम जो रोजु खाईंदा आहियूं प्लस में पपयो जो बि वणु आहे पपयो बि कटे करे असां रोजु खाईंदा आहियूं त असांखे पंहिंजे घर जूं सभु पंहिंजियूं ठहियलु शयूं ठाहिण में ऐं खाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो हुअसि हा हिन खां सवाइ आड़े पाड़े वारा बि चवंदा आहिनि तव्हांजे बाग़ीचे में भाई गुल सुठा था अचनि असां पटे वञू असांखे खपनि था उन्हनि खे बि असां ॾींदा आहियूं पाड़े वारा बि चवंदा आहिनि भले पटे वञो या फल बि अॻे जे वधियलु हूंदा आहिनि त उहो चवंदा आहिनि त उहो बि आड़े पाड़े वारा सभु पटे करे खणी वेंदा आहिनि पोइ पंहिंजे घरु वञी खाईंदा आहिनि उन में असांजी बि मन खे संतोष थींदा की असां जेके शयूं घर में लॻायूं आहिनि अॼु असांखे त कमु अचनि थियूं प्लस में असांजे सॼे पाड़े वारनि खे अने सभिनी खे इहा शयूं कमु करे रहियूं आहिनि त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे अने असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इहो सभु ॾिसी करे